लोग त्यौहार मनाते हैं छठ पर्व हो गया दिवाली हो गिया जिसे कि होली हो गया त ऊ लोग बारहों जाती के गाँव है मेरा बारहों जाती में हम लोग अच्छा से छठ मनाते हैं घर जाते हैं पर्व करके आते हैं कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है होली है तो होली भी वही होली मनाते हैं तो अपने अपने घर में रहते हैं खा पीकर कहीं भी नहीं जाते हम लोग नंगा प्रसाद करने के लिए नहीं जाते हैं हम लोग न खाते पीते हैं घर में रहते हैं बस होली हो गया और बच गया छठ पर्व आते है तो हम छठ पर्व सारा मिलजुल कर छठ पर्व मनाते हैं जात रहे परजात रहे कोई भी जात रहे उसे लेना देना नहीं है सब अपनी मिल जुल कर हम लोग जाते हैं मिल जुल के आते हैं किसी तरह के दिक्कत हम लोग हमारे गाँव में नहीं होता है कि है दंगा प्रसाद है ई है ऊ है वो सब नहीं होता है हमको गाँव में सब गाँव में अपना गाँव में हम लोग मिली जुली रहते हैं झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं थोड़ा के पूजा पाठ होता है जे का लिही जहे पूजा हो गिया तो बारहों जात मिलकर करते हैं काली जाकर काली जी की पूजा हम लोग वो एक तरह के त्यौहार होता है तो सभी जात मिलकर जाते हैं पूजा करने के लिए कोई रोक नहीं होता है हम लोग के यहाँ पर कि तुम दूसरा जाती है तो पूजा नहीं करने देंगे ई नहीं करने देंगे ऐसा नहीं होता है हमारे गाँव में हमारे गाँव में सब लोग मिल जुलकर एक सकेंड करके घर एक एक ते करके त जाते हैं पूजा पाठ करके आते हैं खुशी खुशी रहते हैं कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है हमारे गाँव में और सब लोग मिल जुल कर आते हैं हमारे गाँव में किसी के किसी के दुश्मनी में रहता है कि हाँ तू कर पूजा भी जाते है तो हमको पूजा में नहीं आना है ई नहीं आना ऐसा नहीं होता है दुसरा गाँव में होता है मेरा गाँव में नहीं होता है मेरा गाँव में सब मिल जुल कर त्यौहार मनाते हैं मिल जुल कर पूजा पाठ भी करते हैं मिल जुल कर भी जाते हैं और सब कुछ मिल जुल कर करते हैं कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है हमारे गाँव में सब लोग सही रहते हैं और कुछ नहीं है त ऊ लोग ठीक ही ठाक है गलत नहीं है हम लोग सब लोग मिल जुल कर अपना समाज में जाते हैं आज पूजा है त इ दीपावली है त इ होली है त इस काली पूजा है त दुर्गा पूजा है इस सम में हम लोग सब बटे जाते हैं पूजा त्यौहार करके आते हैं दिक्कत नहीं होता है किसी तरह के हम लोग सही जाते हैं हम लोग का समाज भी सही है कोई दिक्कत नहीं होता है हमारे गाँव में शान्ति सुरकत से शान्ति से हम लोग का सब चीज सिमट जाता है कि हाँ झरा लड़ाई दंगा फसाद नहीं होता है एकदम शान्ति से रहते हैं हम लोग शान्ति से सब कुछ करते हैं